پہلے کے موبائل موبائل فون میں زیادہ فیچرس نہیں ہوتے تھے اب کے اسمارٹ فون میں بہت زیادہ فیچرس ہیں جس سے ہم کافی ہمارے کافی کام آسان ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہی اس کے ساتھ ہمارا وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے جیسے گیمنگ جیسے سوشل میڈیا کے اوپر یا کوئی آپ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیا آپ نے تو بس وقت کیسے جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا پرانے فونس میں کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ یہ فیچرس نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہمارا وقت بھی کافی بچتا تھا اور ہمیں بات کرنی ہوتی تھی ج صرف وہ آج بھی ہم کرتے ہیں اسمارٹ فون سے بٹ اسمارٹ فونس ہمارے لیے بہت کام کی چیز بھی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ای میلس وغیرہ ہم اس سے یوز کر سکتے ہیں میں ایئرٹیل کا سم یوز کرتا ہوں اور تقریباً میرا ماہانہ تین ہزار روپے خرچ ہوتا ہے اس کو ریچارج کرنے میں اس کا ڈیٹا لینے میں اتنا خرچ میرا اسمارٹ فون میں ہو جاتا ہے جو پہلے والے موبائلس فونس میں اتنا نہیں ہوتا تھا یہ فرق ہے پرانے فونس میں